नमस्ते

लकड़ी चाहिए थी हमें पूजा का मंदिर बनवाना है उसके लिए चाहिए थी लकड़ी कौन कौन आम की और कोई लकड़ी बेड की नहीं अच्छा अच्छा ये कितने की पड़ेगी और चंदन की और ये आम की इससे बढ़िया कोई हाँ वो लकड़ी अच्छी है क्वालिटी अच्छी पचास हजार रुपया क्विंटल बहुत महंगी नहीं है अच्छा नहीं खराब तो नहीं हाँ बात तो है तो रहेगा इसका मंदिर बनवाए थे चंदन की लकड़ी का अच्छा रहेगा अच्छा कब आ जाए हम लेने

वही तो अच्छा तो पॉलिस कितने में लग जाएगी हमारे लिए

चालीस में कर लो कर लो सही है और क्या चंदन की लकड़ियाँ अच्छी होती है उसमें देखना क्या है मंदिर के लिए चंदन की लकड़ी अच्छी है बस नहीं बड़ा बनवाएंगे

हाँ बार बार तो बनवाना नहीं है तभी तो बता रहे हैं सही लगा लो ठीक आ रहे हैं नमस्ते